युवा सभमे बेरोजगारीके बारेमे हमरा इयह कहनाई अहि जे अपन सभके समाजमे बेरोजगारीके संख्या एहि दुआरे बेसी बढ़ल जा रहल छै जे एकर किछु दोष से पढ़ाईके व्यवस्था जे अपन सभके समाजमे भऽ गेल हँ आइकाल्हि कॉलेज इसकुल सभमे तऽ किछु ओकरो दोष छै कारण जे किछु किछु योजना सभ जे छै तऽ अगर ओ परिवारमे अथीके लेल हितमे छै पढ़ाई या देशकेँ जे अहाँकेँ कहबाके चाही जे साक्षरता अभियान चलै छै ओकर अथी अगर पुरा करैके लेल ओ जे छै ओकर जे एते साक्षर छथि हमर क्षेत्रमे तऽ ओहिके लेल किछु अभियान सभ चलै छै ने से कनिक अहाँकेँ बच्चा सभकेँ पढ़ाई पर विशेष अथी केलकैया मतलब विशेष क्षति केलकैया पढ़ाईकेँ तऽ एकटा ओहो कारण छै जे सभ गामक एरियामे खास कऽ के जे ओते बेसी नीकसॅं पढ़ि नहि पबै छथि तकर बाद राखु जे बेरोजगारी तऽ बेरोजगार आब आइकाल्हि ओना देखियै तऽ जे करऽ चाहै छथि से नहि छथि बेरोजगार किछु ने किछु किछु ने किछु ताकि लै छथि लेकिन जे नहिये एकदम किछु करय चाहैत छथि सयह टा बुझियै तऽ बेरोजगार छथि ओकरो बहुत रास छै उपाय एकर कारण छै जे हुनका लग पूॅंजी नहि छनि कते गोटा एहनो छथि जे करय चाहै छथि लेकिन हुनका लग पूॅंजी नहि छनि आ पूॅंजी नहि छनि तऽ ओ जकर कोनो व्यवसाय शुरु करय चाहैत छथि तऽ व्यवसाय एहि दुआरे शुरु नहि कऽ पबै छथि जे हुनका कोई मदद केनिहार नहि भेटै छनि तऽ बहुत तरहक अथी छनि अहाँकेँ